मैंने अपनी मूल भाषा हिंदी से अलग कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है और उसके बारे में कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है लेकिन मैंने अपनी मातृभाषा में गोदान उपन्यास पढ़ा हूँ बहुत अच्छा उपन्यास है बहुत अच्छी कहानी है इसमें जिसे दुनिया के हर किसी को पढ़ना चाहिए उसमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से सामाजिक रूप से आप जब जीवन व्यतीत करते हैं उस उसमें कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं उतार चढ़ाव आता है और उसको किस प्रकार से आप हल करते जाते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं उसमें जब आप पढ़ते हैं तो गोदान अनुरूप उपन्यास का जो आपको अनुभव आता है उसमें पूरा का पूरा जो है आप उसमें डूब जाते है पढ़ने में और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी उसके एक पात्र के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं इसलिए ये दुनिया के हर व्यक्ति को यदि पढ़ सकते हैं तो जरूर से पढ़ना चाहिए